मां मुंहिंजे जीवन में हिकिड़ी वर गेम रमियलु आहे जेकी इलाही इनोवेटिव हुई जंहिंजो नालो आहे लाटो मेटिना जेकी मेडिटेरियन जे मां टीह किलोमीटर परे इस्ट ऑफ्स स्पेन जी आहे हीअ जेकी मां पंहिंजे गुजरात में राजकोट जे हिकिड़े रिसोट में रमियलु आहे इहा गेम अहिड़ी रीति में इनोवेटिव आहे की इन में सभु माण्हू गॾिजी करे उते टोमेटो माना जेके टमाटा थींदा आहिनि उहो उन सां हिकु ॿिए खे मारींदा आहिनि इहा गेम रमंदा आहिनि इहा मूंखे इलाही इनोवेटिव लॻी ऐं इहा उतां जी स्पेन जी रमस जेके उते रमंदा आहिनि